हेलो हंँ हंँ बाजि रहल छी अहाँ केेँ बजय छिऐ अच्छा हँ हँ कहूँ चिन्हलहुँ की हाल चाल छै यौ अपनो ठीक अछि पाबनि तिहारके केना तैयारी चलए छै हमर सभकेँ अहाँके तैयारी शुरू छै देखियौ आब काल्हिसँ घात ताटक सेहो सफाइ हेतए अखन तऽ खरीदारीसभ भए रहल छै अहाँ कहूंँ केना की छै यौ अहाँ माटिके बासन लेलहुँ की नहि लए लेलहुँ देखियौ ने हम तऽ अहाँके लेबे नहि केलिऐ आब देखए छिऐ आइ लऽ लेबए हमहुँ मतलब ठीक छै अहींसंँ नम्बर लऽ लए छी आ फोन करए छिऐ तऽ दऽ जाएत तऽ मँगा लए छी ओम्हरसँ नहि नहि बिलकुल सपोर्ट करबाक चाही निश्चित रूपसँ ओकरा फोन करए छिऐ आओर जे नहि लेने छथि तिनको सभके कहि दै छिअनि जे सभ लऽ ओ आ फलक कोना की खरीदारी केलहुँ हंँ हं हंँ हंँ

हँ बढ़िआँ दोकान छै हमहुँ ओकरेसंँ अनलहुँ हंँ केरा घउर कहाँ भेंटए छै एहिबेर यौ केरा लेलिऐ घउर लेलिऐ ओ तहन तऽ अहाँके कीनऽ नहि पड़त तहन तऽ अहाँकेँ कीनऽ नहि पड़त तहन तऽ नारियल अपने गाछसँ तोड़ने होएब घाट वला बर्तन अनलहुँ डोमवला जे डोम दए छै अच्छा ठीक छै अहाँसंँ हम नम्बर लऽ लए छी आ डोमो वला बर्तन मङ्गा लए छी हँ हँ हमर इएह नम्बर चलैए तहन आओर की सभ तैयारी करए छी से कहूँ

घाट परहक नाच गानाके केहन व्यवस्था अछि तहन तैयारी छै बढ़िआँ सैह ने चलूँ ठीक छै तऽ रखैत छी